आंनि बांसिन मोजां मोननाय रोखोमफोरा जादों जेरै लेखा फरायनानै गियान आरजिनााय आरो लोगोसे बे गियानजों आङो जाहाथे इयुन जोलैनि लाइमोनफोरखौ मोजां मोजां गियान होनो हायो आरो बिसोरखौ बिसोरनि गावबा गाव आथिंआव गसंहोनो हायो लोगोसे बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ फारसे लामा दिन्थिनाय बायदि बायदि आरो आंनि जिउ जोबसां जोबजासे जुदि आङो बे बिजाबफोरखौ खायसे बिजाबफोरखौ फरायनांगौ जायोब्ला आंनि थाखायनो बेयो जोबोद मोजां जागोन जा नांगौ खिनि गियानखौ आं बुथुमनो हागोन जिउआव आरो बे गियानजोंनो आङो मोजां लामाथिं दावगालांनो हागोन लोगोसे उन्दै उन्दै देरफुहांनाय लाइमोनफोरखौ आं मोजां गियान हागोन गियान होनो हायोब्ला मोनसे गामियाव मोनसे समाजाव जोबोद मोजां थासारि सोमजियो समाजआ लोगोसे गा हारि दोहोरोम गासिथिंबो दावगोनो हायो बिजाबनि गियान गैयाब्ला मानसिया मालाबाबो दावगानो हाया लेखा रोङि मानसिखौ औ ओह जाम्बा होनानै सान्नाय जायो समाजाव ओह बिजाबनि गियान गैयाब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया लोगोसे थांनानै थायोब्लाबो बिनि जिउआव जोबोद खोमसि फैनाय बायदि जायो मानोना जेब्ला नोङो मोनसे ओम गांसे बिजाबनि गियानखौ नोङो बुथुमनानै लानो हायो बेयो नोंनि बेयो नोंनि गहेना बायदि दोहोन दौलदनिख्रुइ बिजाबनि गियान थानाया मानसिनि जिउआव बांसिन गोनां होनानै आं सानो मानोना नोङो दोहोन दौलद थायाब्लाबो नोंहा जुदि सोरांनि गियान बिजाबनि गियान थायाब्ला नोङो जिउआव जेबो मान सनमान नोङो आरजिनानै लानो हाया समाजाव लोगोसे नोंखौ रावबो अनसायनाय नङा रावबो नोंनि बाथ्राखौ मानिनाय नङा बे रोखोमाव बावैसो आङो ओह गोबां बिदिनो दोहोरोम बिजाबो फरायबोदों लोगोसे आङो ओह बे बायदिनो सोमदोन जोहोलाव आलारि दामब्रा दैमालु जोहोलाव बे बायदि बिजाबखौ आङो एसे एसे फरायदों जाय बिजाबखौ आं फरायनानै मोजां मोनो बेनि गियानखौ आं एसेब्लाबो लाइमोनफोरखौ आङो ओह लाइमोनफोरनि एसे ओह मेलेमाव गोसो मेलेमाव सोनानै होगोन होनानै आं सानो